मै कंचन गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज से हूँ जहाँ पे हमारे यहाँ सब्जेक्ट पढ़ा सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे समाजशास्त्र सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पढ़ाया जाता था जिसमे जिसका टीचर नहीं थे और बुकें भी नहीं थी और उससे हमें अनेक प्रकार की समस्या आती थी और बोलते थे कि वगैर पढ़े इग्जाम देने को बोलते थे तो वगैर पढ़े इग्जाम कौन दे सकता है और जैसे कि अनेक प्रकार की समस्या होती है जैसे कि पहले के पहले पहले स्कूलों में वॉशरूम नहीं हुआ करता था और बाहर बाहर सब लोग जाया करते थे और हमारे हम बोर्ड इग्जाम देने गए थे वहाँ पे हम बोर्ड इग्जाम देने गए थे तो वहाँ पे बेंच बेंच अच्छे नहीं थे वहाँ पे हमें लिखने में प्रॉब्लेम हुआ लिखने में प्रॉब्लेम होती थी और लिख लिख नहीं पाते थे अच्छे तरीके से इसी अनेक प्रॉब्लम इसी तरह प्रॉब्लम होती थी और हमें समस्या होती थी और ड्रॉइंग के टीचर भी थे तो अच्छे से मतलब पढ़ना नहीं पढ़ाते थे बताते थे ब्लैक ब्लैक बोर्ड भी अच्छा सा अच्छा नहीं रहता था और थोड़ा थोड़ा गड़बड़ रहता था और समस्याएं और बहुत ज़्यादा होने लगती थी और और बोर्ड इग्जाम में पानी पीने के लिए भी हम लोग जाते थे या और समस्या समस्याएँ का बोर्ड इग्ज़ैम देने जाते थे तो वहाँ पे जो बेंच अच्छी तरीके से नहीं रहता था तो लिखने में दिक्कत होती थी तो वो तो वो नीचे से डगडगाने लगता था और वॉशरूम भी वॉशरूम वॉश पहले वॉशरूम भी नहीं हुआ करता था तो सब लोग खुले मे जाया करते थे और समाजशास्त्र के सब्जेक्ट ने समजशस्त्र का सब्जेक्ट भी नहीं हुआ करता था जहाँ बुकें नहीं मिलती थी तब पर भी हमें पढ़ाया जाता था टीचर भी नहीं थे पढ़ाने के लिए हम लेली ले लेते है पर टीचर नहीं रहते है और हमें वगैर पढ़े ही इग्जाम देना पड़ता था तो उस इग्जाम में हमें कुछ आता नहीं था और इसी तरीके से हमें समस्याएं उत्पन्न होती है तो हम जैसे इग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते थे नहीं दे नहीं लिख पाते थे जब कुछ पढ़े ही नहीं थे न न कुछ लिखे थे तो किस जब बुक ही नहीं थी हमारे पास तो हम किस प्रकार से हम पढ़ेंगे किस प्रकार से अपनी तैयारियां करेंगे और इसी तरह अगर डेक्स बेन्च भी खराब रहता था तो डेस्क बेन्च खराब रहता था तो हमारी राइटिंग भी खराब हो जाती थी वो हिलने लगता था हिलने लगता था तो ऐसे हम प्रॉब्लम होने लगती थी हमारा जो लिखते थे ऊ गड़बड़ हो जाता था हिलने लगता था और ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं होती थी और हमारे कॉलेज में बस